संनाय खावनायनि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनोसै आङो जेन'बा गोबांथार बिदिनो मानसि बुरजानि संनाय हाबा हुखायाव संनाय खावनायखौ माबायदि बाहायनांगौ बिदिनो गोबांथार संनाय खावनायाव गोबांथार मैगं थाइगं नांगौ बिदिनो गोबां बुरजा सङोबा बिदिनो ओंख्रिफ्रा मैगं थाइगंफ्रा बिदिनो गोबांथार गोबां जानायखाय बांद्राय मोजां जाया गोबां मानसि गोबांनि संनाय खावनाया ओंख्रि ओंखामफ्रा बारा मोजां जाया आरो बारा गोथावबो जाया मोजां संनांगौ बिदिनो गोबां मानसि बुरजानि संनाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा बारा मोजां जायैखाय जानायफ्रा टेस टेसफ्रा बारा मोजां जाया गोथाव जाया बिदिनो जों जोंनि नखरनि सासे सानैनि संनाय खावनायफ्रा बिदिनो मोजां जायो आरो मानसि बुरजायाव संब्ला बिदिनो गोथाव गोथावबो जाया आरो मोजांबो मोनजाया बिदिनो मानसि एसेल' संनायनिबा ओंख्रि ओंखामफ्राबो गोथावबो जायो आरो मोजांबो जायो जानाय लोंनायखौबो मोजांसिन मोनो बेदरफ्राबो बिदिनो संनाय खावनायना मानसि गोबांनि संनाया गोथावबो जायो आरो मानसि बुरजानि संनाया गुरैसिनबो जायो बेदर नाफ्राबो मानसि बुरजानि संनायफ्रा बिदिनो मालाबा मोजां मोनजायो मालाबा गाज्रिबो मोनजायो बिदिनो संनाय खावनाया बिदिनोसै जेन'बा गोबां हाबा हुखा बाहायनायाव संनाय खावनायखौहाय बिदिनो मैगं थाइगंफ्राबो मोजां जाया मानसि गोबांनि संनाया मानसि एसेनि संनायनिब्ला बिदिनो ओंख्रिफ्रा जोंनिया जानाय लोंनायख्राबो गोथावसिन जायो आरो बिदिनो गोबां संनाय खावनायनि बेलायाव जोंनि जेन'बा ओरैनो संनाय खावनाया जोंनिया जेब्लायबो जानाय लोंनाय संनाय खावनाय जोंनि देहाफ्राबो जानाय लोंनायजोंसो नालाय बेनिखायनो जानाय लोंनाया मोजां मोजां जानांगौ जोङो संनांगौ बिदिनो सुनायफ्राबो दै मोजांफोरजों सुनानै संनाय संब्लासो जोंनि उदैफ्राबो साफा जायो साखोन सिखोन लाखिब्लासो देहाफ्राबो मोजां जायो संनाय खावनायाव बाहायनाया बिदिनोसै जोंनि गोबां बिदिनो सं मानसि गोबां बुरजा लानानै संनानै जानायफ्रा बिदिनो समावहाय मैगंफ्रा मोजां सुनाय जायैलाय मोजाङैनो जास्लाबा बिदिनो मानसि बुरजानि संनायफ्रा बिदिनो जायो मानसि एसेल' संनायनिब्ला बिदिनो जोंनि जानाय लोंनायफ्राबो मोजां जायो बिदिनो मानसि एसे संबा मानसि एसेनिल' संबा जोंनि संनाय खावनायफ्रा साबसिनै जासिनो बेनिखायनो संनाय खावनायावबो गोबांथार बिदिनो जोंनि देहानि देहाफ्रा मोजां जालाय लोंनायनिफ्रायबो जोंहा जेब्लायबो साखोन सिखोन लाखिनांगौ जोंनि देहाखौ जानाय लोंनाय मोजां मोजां जानांगौ बिदिनो बुरजा ओंख्रि ओंखाम संबा बिदिनो हाबा हुखा फ्राव संबा संनानै जाबा जोंहा समावहाय बेमार आजारबो जालायलाङो बिदिनो नुवा नुस्लाबा मैगं थाइगंफ्रा बिदिनो मानसि बुरजा संनायलाय सुनायफ्रा मोजां जाला बिदिनो सं संनायसै गोबांथार बिदिनो संनाय खावनायाव बेलायाव जोंहा समावहाय मानसि गोबाङाव हाबा हुखा बाहायनायाव बिदिनो मिथिं दावथिंफ्राव जोंहा मोजां जाहोयोब्ला जोंनि देहाफ्रा समावहाय बिदिनो लोमजानाय साजानाय बिदिनो समाव जायो बेनिखायनो जोंहा संनाय खावनायनिफ्रायबो जेन मोजां मोजां साफायै सिखोन साखोनै लाखिनांगौ गोनां जायो बेनिखायो जोंनि संनाय खावनाया जेब्लायबो सिखोन साखोन बाह्रा बर्टन सुनायफ्राबो मोजां जानांगौ संनाय खावनायनिफ्राय जोङो जेब्लायबो साफायै दोनांगौ लाखिनांगौ बाह्रा बर्टन गासैनिफ्रायबो जोंहा साखोन सिखोनै जेब्लायबो दोन्नाय सुनाय गासैयावबो जोङो जेब्लायबो साफा लाखिनांगौ जायो जोंनि बेनिखायो संनाय खावनाय जानाय लोंनाय गासैफोरनिफ्रायबो जोङो जेब्लायबो सानफ्रोमबो मोजां मोजां सुनाय एबा खावनाय गासैयावबो जोङो बिदिनो सुन जेब्लायबो मोजांसिन लाखिनांगौ